हाल ही में मैंने एक इलेक्ट्रोनिक प्रॉडक्ट ख़रीदा था जो कि एक हेडफ़ोन था मैंने उसे कुछ दिन यूज़ करा और जब मैंने उसकी नयी पैकेजिंग जब मेरे घर पहुँची तो उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज करने का बटन था वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था बाकी उस हेडफ़ोन के कुशन्स और ईयर कवर वह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और साउण्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी किन लेकिन उसमें न्वाइज कैन्सेलेशन का ऑप्शन नहीं था जो कि मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि उसके बॉक्स पर उसके स्पेसिफिकेशन्स में न्वाइज कैन्सेलेशन मेंशन था जो कि उसमें दिया हुआ नहीं था तो यह बातें ठीक नहीं थी